हँ डॉक्टर अङ्कित जी बोलैत छी की अरे कहलहुँ कि अहाँसँ हम तऽ बोलि रहल छियै रितेश पोद्दार बोलि रहल छियै हम तऽ कहलहुँ कि बिहारमे तऽ हेल्थ सेक्टरके स्थिति तऽ बड़ा जर्जर भए गेल छियै अहाँसभ ध्याने नहि दए रहल छी अहाँ तऽ शिक्षा विभागमे हेड डिपार्टमेन्टमे बैठल छियै अहाँ बताबू अहाँ छियै हेल्थ सेक्टरमे फेर कहैत छी ओकरामे ध्यान नहि जा रहल छै ई केना हेतै केना हेतै पटनामे एम्सके स्थिति अहाँ जानिए रहल छियै ओकर बाद कोन एगो आओर छै हँ बता बतबिऔ अहाँ अहाँ जे डॉक्टरसभ प्राइवेट सेक्टरमे एतना एतना फी लैत छै एकर बारेमे अहाँ सोचैत छियै लोककेँ सुविधा हो अहाँ तऽ बस बाजि देलियै लेकिन फिर भी ग्राउण्ड रियेलिटी तऽ कुछ आओरे रहैत छै देखू अहीँपर भरोसा छै हमरा तऽ आब डॉक्टरसभपर सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ भरोसा रहलै नहि कोइ एतय रहबो करैत छै सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ जाके प्राइवेट क्लिनिक खोलि लैत छै बताबू अहाँ

भरोसो करै लायक रहतै तब ने डॉक्टर साहेब ओतय जाइत छै बताबू अहाँ जाइत छियै तऽ एक तऽ लाइनमे लागैले पड़ैत छै भरि दिन ओकर बादो गारण्टी नहि रहैत छै डॉक्टर एतै कि नहि एतै सभ करि कऽ थाकि गेलियै डॉक्टर साहेब किछु नहि भए रहल छै अहाँ ध्यान दियौ अच्छा अच्छा तब आब समझलियै अहूँ मतलब चुनावेमे व्यस्त छियै नहि अच्छा देखू किछो करियौ ठीके छै डॉक्टर साहेब ध्यान दियौ ठीक छै प्रणाम ठीक छै राखैत छियै तब नहि एहन तऽ कोनो समस्या नहि छै हम सोचलियै कि अहाँकेँ कॉल करि लेबै तऽ समस्या दूर भए जेतै आब देखैत छी आब होइत छै कि नहि अच्छा ठीके छै तब